क़ानूनी डाक्यूमेंट्स को लेने के लिए हमें पहले तो कचहरी जाना होता है लेकिन अब क्या हो गया है की अब सारा कुछ ऑनलाइन अवैलेबल है हम अगर मेरे पास जा जानकारी है तो हम सब कुछ ऑनलाइन ले सकते हैं अब पहले की तरह कुछ मुश्किल रह नहीं गया है बस हमें जानकारी होनी चाहिए की कौन सा डाक्यूमेंट कहाँ किस प्लेटफोर्म पर मिलेगा हम वहाँ जाएँगे तो हमें मिल जाएगा